हाँ मैंने बच्चों को तैराकी सीखने में मदद की हैं जब हम छुट्टियों में गाँव जाते थे तो बच्चों को तैराकी सिखाते थे नदियों में जा कर के हम लोग नहाने के लिए जाते थे तो उस समय बच्चों को तैराकी सिखाते थे बच्चों को बहुत मज़ा आता था मुझे भी बचपन से तैराकी में बहुत ही मज़ा आता था क्योंकि मैं जब बचपन में गाँव जाता था तो मैं भी नहाने के लिए नदी पर ही जाया करता था उसी प्रकार में अपने बच्चों को भी ले जाता हूँ तो बच्चों को तैराकी सीखाता हूँ तो ऐसे समय तैरते समय ऐसा एक समय आया था जब मैं बच्चों को तैराकी सीखा रहा था तो गाँव के कुछ बच्चे तैराकी करने आए थे तो उन में से एक बच्चा डूबने लगा था तो मेरे द्वारा और मेरे मित्र द्वारा उस बच्चे को बचाया गया यह घटना बहुत ही दर्दनाक थी क्योंकि बच्चा गहरे पानी में डूबने वाला था और हमारे द्वारा उसे बचाया गया पानी का तेज़ बहाव था